ہیلو سر گڈ مارننگ کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں

ہاں سر ہمیں جو یہ اولا بک کرنا تھی ایک جی جی اولا چاہیے تھی ایک سر ہم سات لوگ ہیں

جی سر سر ہمیں جو ہے کونسی گاڑی مل پائے گی سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کونسی گاڑی رہے گی یہ سیون سیٹر جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا جی سر جی جی جی ہاں جی سر ٹین سیٹر بھی چل جائے گی کوئی نہیں لیکن سر ہم لوگ جو ہیں وہ سات لوگ ہیں بس

جی سر اچھا سر میں ایک جی چیز اور پوچھ رہا تھا کہ ہمیں پرومو کوڈ کے ذریعے کوئی رعایت ملے گی کیا اس پہ

دس پرومو کوڈ ہیں ہمارے پاس جی جی ہوں دس ہیں دس پرومو کوڈ ہیں سر کچھ اور رعایت ہو جاتی تو اچھا رہتا سر جی جی جی نہیں سر یہ تو تھوڑا کم ہو رہا ہے مطلب کچھ اور رعایت کرتے آپ تو اچھا رہتا سر

سر گاڑی ہمیں چاہیے تین چار چار پانچ بجے تک گاڑی چاہیے ہمیں مطلب یہ ہے کہ سر آپ پانج بجے تک کروا دیں ہمیں گاڑی جی جی سر جی ہاں سر پانج بجے تک کروا دیں سر ہاں سر ٹین سیٹر بھی چل جائے گی سر جی جی کوئی دقت نہیں ہے سر ٹین سیٹر بھی چل جائے گی لیکن سر یہ پرومو کوڈ کے رعایت کا ضرور رکھیے گا سر اس میں رعایت چاہیے ہمیں آپ کم رعایت کر رہے ہیں تھوڑا اور رعایت کیجیے سر اس سلسلے میں

جی جی سر جی سر جی سر جی بہت بہت شکریہ تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو سر تھینک یو